علی گڑھ شہر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو سر سید احمد خاں نے قیام کیا تھا یہ یونیورسٹی پہلے سر سید احمد خان نے پہلے ایک مدرسے کا قیام کیا اس کے بعد محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام کیا اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انہوں نے قیام کیا تو یہ اس وجہ سے علی گڑھ علی گڑھ اس وجہ سے مشہور ہے یہاں بہت سے طلبہ رہتے ہیں اور دن بہ دن اس کی ترقی بڑھتی چلی گئی پہلے یہ چھوٹا سا ادارہ تھا اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا کیوں کہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے یا مختلف لوگ پڑھتے مختلف قوم کے لوگ پڑھتے ہیں یہاں ہر ہر شعبے سے لوگ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں بہت مشہور شخصیات نے بھی یہاں تعلیم دی جیسے کہ سر سید احمد خان محسن الملک ابراہیم لودھی غالب یہاں بہت سے ایسے مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں تعلیم دی اور یہ بہت مشہور ادارہ ہے اور ان ان شخصیات کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے ایک دنیا ہندوستان کا یہ سب سے مشہور ادارہ ہے